जोंनि जायगायाव धोरोम फालिनायजों लोगोसे धोरोम थानसालिफोरनि साखाथियाव फिसा फिसा ग'लाफोर होनाय जायो जायफोर ग'लायावहाय धोरोम सिबिनायाव गोनांथि जानाय जेरै प्रसाद फुल बिबार माला धुप धुना बायदि बायदिफोरखौ फाननाय जायो जायफोर फालांगिफोरनि गेजेरजोंहाय जोंनि सुबुं समाजनि सुबुंफोरा मुलाम्फा मोनो लोगोसेयैनो धोरोम सिबिग्रा बिथांमोनहा गावसिनि धोरोम थानसालिनि थाखाय नांगौ जानाय मुवाफोरखौ बायनानै लानो हायो आरो बेनि गेजेरजों बिथांमोनहा धोरोम थानसालियाव धोरोम सिबिनायनि गेजेरजों गावसिनि सेतिसफेकसन एबा गावसिनि गोसोनि गोजोननायखौ लानो हायो आरो नांगौ बादियै बोर बिनायनि गेजेरजों जोंनि सुबुं समाजनि मोजांनि थाखाय बोर बियो जोंनि सानफ्रोमबोनि बे फोथायनायनि सायाव जों थांनानै थानाय समाव जोंनो सुबुं धोरोमखौ नांगौ जायो आरो बै धोरोमनि नांगौ जानाय सेतिसफ्कसन एबा गोजोननाय मोनसे धोरोम सिबिनाय बा फालिनायनि गेजेरजों मोनफुंनो हायो